دہلی میں تعلیم کو بہتر بنانے کے حکومتی اقدامات اور پالیسیاں بہت زیادہ ہیں ان میں ایک فنڈنگ ہے اساتذہ کو وقت پر فنڈنگ کی جاتی ہے اور ان کو صحیح طریقے سے یونیورسٹی اور حکم اور تعلیمی اداروں کو بہتر چلانے کے لیے سارے لوازمات فراہم کیے جاتے ہیں اساتذہ کی تربیت کے لیے بہت سارے گیم اور بہت ساری جگہوں پر ان کی مشق اور ان کی ریہرسل کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں مزید نصاب میں اصلاحات کیے گئے ہیں اور ان ترمیم کی وجہ سے بہت سارے بچے ماڈرن طریقے سے اور جدید علوم کو سیکھ کر کے بہت ہی بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ سب حکومتی اقدامات اور پالیسیوں کی دین ہے کہ وہ بہتر تعلیم آج حاصل کر رہے ہیں